टेक्नोलोजी जो प्रयोग होटल ऐं अतिथि उद्योगनि में बि कयो वेंदो आहे होटलनि में रिसेप्शन ते कंप्यूटर यां लैपटॉप बि रखियो वियो हूंदो आहे जंहिं में माण्हुनि जी सॼी जानकारी हासिलु हूंदी आहे ऐं हुन में उद्योगनि में भी घणेई माण्हुनि जी जानकारी हासिलु कई वेंदी आहे जंहिं सां हिकु देस सां ॿिए देश में में छा हली रहियो आहे पतो लॻिजी वेंदो आहे टेक्नोलोजी जे ज़रिये ई माण्हूं अॼु हिक देश खां ॿिए देश में छा हली रहियो आहे हिन जी जाण बि माण्हूं वटि पूरी हूंदी आहे